हँ हम एहन किताब पढ़ने छी ओ किताबके नाम रहए गोनू झाके चटनी जखन ओ किताबके हम पढ़नाइ शुरू कऽ देलहुँ तऽ ओहिमे एकटा प्रसंग छल जाहिमे गोनू झा के किओ निमन्त्रण दै ले गेल आ कहलक जे कि जे पण्डीजी यौ पण्डीजी तऽ गोनू झा एनैसँ कहलक जे नहि की बात छियै रौ किया एना बाजैत छिही एहि दऽ कऽ जे तोँ बैगनकेँ धङ्गने आबैत छेँ तब जखन ओ कहलकै कि हम अहाँकेँ नोत दै लेल एलहुँ हेँ तब गोनू झा कहैत छै सोझे चलि आ तऽ उएह प्रसङ्ग जे छै हम पढ़लहुँ तऽ बड़ा हमरा हँसी लागल जे कि एहनो होइत छै कि जे लोक यदि नोत दै ले आबय तऽ ओ बैगन धाङ्गने ताङ्गने आबय ताहिसँ किओ कोनो मतलब नहि छै ओकरा कहलखिन ओ जे सीधे दौड़ल चलि आबय एक बेर जे छै कहलकै जे नोत यए अहाँकेँ तऽ कहलकै जे नोत यए तऽ कीसभ देबह खाइ ले तऽ कहलकै खाइ ले देब भात दालि सब्जी पापड़ तरुआ इएहसभ ने तऽ कहलकै रौ बा ई माछ नहि अइ नोतमे यौ कहलकै माछ नहि ओहिठाम वैष्णव लोकसभ रहथिन तऽ माछ कतयसँ हेतै कहलकै तखन की अहाँ भोज करब जखन माछे नहि देब कहलकै यौ माछ तऽ जे छै से खाइवला चीज नहि छियै मनुखके मनुखके तऽ माछ खाइ ले नहि कहैत छै तऽ कहलकै जहन सीता महारानी माछ खेलखिन तहन हम माछ खेलहुँ तऽ कोन बड़का अनैत कऽ देलहुँ इएहसभ गप्प जे छै से बड़ा ही यादगार गप्प आओर बड़ा हँसी लगाबैवला गप्प रहए ओ किताबमे ओ किताब पढ़ि कऽ बड़े हँसलहुँ हम जोर जोरसँ